पहिरां जा डांस जेके हूंदा हुया हो ॾाढा सोबर ऐं सुठा हूंदा हुया हुन जी वेश भूषा में ॾाढो सुठो हूंदो हुयो लहज़ो कोई साड़ी थींदी हुई धोती थींदी हुई ऐं अॼुकल्ह जे डांस में वेश भूषा थोरी अलॻि थी वई आहे जंहिंमें नंढा नंढा कपिड़ा आहिनि हो अलॻि थी वियो आहे ऐं ॿिया गाना पहिरें जा गाना क्लासिकल हूंदा हुया ऐं सुठा हुन जा शब्द सुठा हूंदा हुया ऐं उन शब्द ते हाव भाव सुठा हूंदा हुया डांस में अॼुकल्ह जे गाननि में न कोई शब्द सुठा आहिनि ऐं हाव भाव त अखियुनि जा ऐं ॿिया एक्सप्रैशन अॼुकल्ह हेतिरा नथा हुजनि बस बॉडी मूमेंट्स म्यूज़िक से हुजे थो पहिरां जो क्लासिकल ॾाढो सुठो हूंदो हुयो धन्यवाद